नमस्ते हाँ हाँ क्यों नहीं भेजेंगे गाड़ी हमारा ड्राइबर आपको लेने जाएगा हाँ हाँ क्यों नहीं आपको पूरा जौनपुर सब देव तब दियाँ महादेव गौरीशंकर नदी सब कुछ सग सब जगह सब को दर्शन करा देंगे हाँ हमारा ड्राइबर आपको गाड़ी ले कर जाएगा आपको ले कर आएगा फिर आपको सारी सारी जगह आपको दर्शन कराएगा आप जहाँ बोलोगी हम आपको वहीं दर्शन कराएँगे हाँ हाँ क्यों नहीं आपको गौरीशकर दिहाँ उचट्ट चटिया चौकी चौकी हर एक जगह हर एक देवस्थान ही आपको दर्शन कराएँगे बाक़ी हम हम आपके लिए फरारी सब कुछ बनवा देंगे आप आइएगा आपको पीना है खाना है सब कुछ है हाँ हाँ क्यों नहीं जाएँगे हमारे ड्राइबर जहाँ जहाँ आप बोलोगी वहाँ वहाँ ड्राइबर जाएगा आपको दर्शन कराएगा तो आप कभी हमको गो फोन किया ही नहीं तो मैं आपको कहाँ से बुलाती मैं आपको जब जानती तब ना बुलाती अगर फोन किया आपने हमको पहचाना तो आप यहाँ आए हाँ तो बहुत भीड़ होती है लेकिन आपको दर्शन मिल जाएगा नहीं नहीं हमारा ड्राइवर कोई नशा पत्ती कोई दारू गाँजा कुछ भी नहीं पीता है सब कुछ ठीक है हाँ हाँ बिल्कुल अच्छे से ले जाएँगे आप हाँ हाँ क्यों नहीं आपको दियाँ महादेव बन्हवा ऐ बन्हवा की मंदिर पर सब एक जगह ले कर जाएँगे सब जगह घुमाएँगे आपको हाँ हाँ सब कुछ ठीक है नहीं नहीं गाड़ी तेज़ नहीं चलाते हैं धीमे से ले जाएँगे